अननानै आं जोंनि सेबनाफारा गामिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो नागिरदों आंनि मुङा मनिन्द्र बसुमतारि आङो बे सेबनाफारा गामियाव थाफैनाया जिगुजौ गुजिथाम मायथाइयावनो थाफैदोंमोन दिनै बेसेबांबा बोसोरनि उनाव जोंनि गामिया ब्रैजिद' न'खर जाबाय जोंनि गामिया बोरि जायगा गोरान जायगा बे जायगायाव आबादा जोंनि गय गायनाय बोरि खेथि मावनाय आरो बायदिसिना मैगं थाइगं मावनाय औवा गायनाय बिफां गायनाय जायो जोंनि गामिनि खोलाहा खान्दा रड खान्दा लामा दङ जोंनि गामिनि साहा भुटान हाजो भुटानिसफोर दङ आरो जोंनि गामिनि जोबथारनाय साहा खर'आव जोंनि रायजोनि शिब मन्दिर दङ बाथौ मन्दिर दङ गनेस मन्दिर दङ आरो दै जगान बिफाननि दङ ओरैहाय सानजाथिं फुंखि दैमा दङ आरो फुंखि दैमा सेराव मोनसे फिसा साहा बागानबो दङ सोनाबथिंजाय थियालेन होननाय गंसे फिसा दैसा दङ बेनि सोनाबजोंहाय थाइगिर गुरि गामि दङ फालागुरि गामि दङ दा जोङो जोंनि बे सेबनाफारा गामियाव थानानैनो बायदिसिनाआबाद मावनाय जायो गोबां न'खरफोरानो दिनै गय बागान दंसै सोरहाबा ब्रैजिरोजा सोरहाबा दाइनजि रोजा मोननाय गय बारिबो दंसै सोरनिबा न'खराव उन जानानै थाफैनायफोरा बा रोजा द' रोजानि जादों खायसे खायसेयाबा गैथ'आ सोरनिबा न'खराव फुख्रि दङ ना फिसिनानै मोनजायो बेफोरबायदिनो बायदिसिना हाबाफारि मावनानै जोंनि सुबुंफोरा रायजो जागासिनो दङ दिनै जोंनि बे सेबनाफारा गामिया ओरैबो जाया ओरैबो जाया गामिखौनो दासिम जोङो गावबागाव खाजोना होनानै लानो हानाय जायाखै खाजोना होनो हायाखै गामिया जोंनि ओरैनोबाथाय सेबनाफारा एनसिमोन दा एनसिजोंबो गैया फरेस्टजोंबो गैया आख' फाख' बिथिङाव दङ जामेला जानानै दङ बेनिखायनो आं हास्थायो जोंनि गेदेमा गोजौ थाखोनि बिथांमोनफोरा जाहाथे अननानै जोंनि सेबनाफारा गामिखौ रिभिनिउ खालामनानै होनो हायो बेफोरखौबो आं आसा खालामो जोङो गोबां नाजाबोबाय जिउआव नाथाय दासिम जाहां जाहां जानानैबो जाफुंसारहोनो हायाखै बिनि थाखायनो एसे जोंनि रायजो राजानि गेजेराव दुखु दाहा दङ अननानै जोंनि हाफोरखौ मोजाङै जाफुंसार होनायमोनबा हामगौमोन बेखोनो आं आसा खालामबाय दा गामिनि सोमोन्दै बुंनो हानाय एसेबां बुरजा गोहो गैया बेनिखायनो आं बेखिनियावनो खुलुमनाय बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय जादोंना जायाखै